अ नोंनि दखानाव मा मा दोङो फुजानि बुस्थु जगार अ अ फुजानि थाखाय नांगौ जादोंमोन लायनो नागिरदोंमोन गासिबो दोंजोबो आफेल नांगौमोन थालिर आंगुर बुद बुदलाय दोङोना गैया अ आमफ्राय दालिम माबा माबि फिथाइफोरा दङ अ ओमफ्राय मुग दालिना मुगु दालि ना मा इफोरबो दोङो नामा अ लायनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय दामफोरालाय बिसिबां बिसिबां आफेलखौ फुवासे नांगौमोन ओ ओमफ्राय थालिरालाय जाबसेआव बेसां आंगुरा

माहोनो आमफाय खम खम खामनो हागोन नामा

आमफाय फुजाफोरनिबो माबा आलारि बाथिफोर दोङो फुजानि आलारि बाथिफोरा सावनो आलारि बाथि सावनो अ अ मिन्थियो मिन्थिनाया एसे होगोन आङो ओं दुखान मोनगोनना नोङो सानसे हा अ सानसे थायो दखानाव सानसे थायो दखानाव

अ दे